ہماری ثقافت میں کچھ اہم فنون اور دستکاری کے مواد ہیں جیسے کہ کڑھائی بنائی سلائی ہمارے گھر کی عورتیں جو ہیں وہ کڑھائی کرنے میں بنائی کرنے میں سلائی کرنے میں کافی ماہر ہیں اور اس میں ان کا کافی اچھا جو ہے ہاتھ کی صفائی ہے وہ یہ اس کام کو کافی اچھے سے کر لیتی ہیں لہٰذا عورتوں کا گھر کی عورتوں کا یہ ہے کہ انہیں سلائی میں کافی مہارت حاصل ہوتی ہے سلائی ہوئی بنائی ہوئی کڑھائی ہوئی یہ وہ کافی ٹائم سے بچپنے سے کرتی آتی ہیں تو یہ اسے بہتر کوئی مرد نہیں کر سکتا ہے میرے حساب سے ہماری گھر کی عورتوں کی اور جو ہمارے یہاں کے اہم فنون ہیں ان میں سے آتا ہے جیسے بتی کا کام بہت سے لوگ کرتے ہیں تو ہمارے یہاں ایک ہیں جو بتی کا کام کر لیتے ہیں بہت ہی بہتر کرتے ہیں اور جو ہیں وہ اس میں کافی زیادہ ماہر ہیں تو ہم ہر کوئی اپنے اپنے فنون میں ماہر ہوتا ہے اور اپنے اپنے دستکاری کے سب کے بڑھیا مواد ہوتے ہیں